میں معاشرے میں تعلیم انسانی حقوق اور سماجی انصاف جیسے موضوعات پر مزید لکھنا چاہتا ہوں خاص طور پر میں نوجوانوں کی ذہنی صحت خواتین کے حقوق اور ماحولیات کے تحفظ پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ سے لوگ باشعور بنیں اور ایک بہتر مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل پائے